ई कर से और खेल भी खेला हाँ हाँ हाँ हाँ मैम उसको है ना ड्रायन तो बहुत पसंद है वह कर लेगी हाँ हाँ नहीं होगी रोक लेना आप तो है ना रोक तो आपको बताना भी चाहिए अच्छे से करना ठीक है मैं घर पर पढ़ा दूँगी उसको हाँ बढ़ गया ना नहीं नहीं है प्रॉब्लम कुछ भी करवाना आप तो हम चाहते हैं हमारी बच्ची जितनी आगे बढ़े उतना ही अच्छा है ओके ठीक है